असांजे भारत असांजो भारत में पहिरियों मुघलनि जो राॼु हूंदो हुओ उहे तमामु कुरुरता किने सुभाउ जा हूंदा उहे असांखे पंहिंजो धर्मु मटाइण लाइ ज़ोरु ज़बरदस्ती कंदा उन टाइम में असांजा कंहिं शूरवीर राजा थिया जहिड़ो की राजा क्षत्रपती महाराज हुओ राना प्रताप हुओ झांसी जी रानी लक्ष्मी बाई हुई उन्हनि पंहिंजा शूरवीर सां असांखे बचाए वरितो हुओ राजा क्षत्रपती शिवाजी महाराज जीअं नंंढिपण जी माता जीजा माता हुन खे नंढपिण में ई अस्त्र शस्त्र हलायण सेखारिया उन वॾे हूंदे असांखे अस्त्र शस्त्रनि सां पंहिंजीअ जंग करे माराठा माराठा राॼु क़ाइमु कयो मुघलनि सां विड़ियो घणे ई हुना सुठे ना सुठा कमु कया पंहिंजो माराठा राॼु क़ाइमु कयो उन टाइम में गुरू अर्जन देव गुरूनानक देव जन बि थी गुज़रिया जिन पंहिंजी शर्त गुरू अर्जन देव महाराजनि पंहिंजी शाहिद शाहिद शहीदु थिया उन्हनि जा साहेबज़ादा शहीदु थिया उन्हनि खे भीत में चुनायो वियो इन करे उन्हनि पंजुवीह डिसम्बर नचए मनाए करे उन जी यादि में साहेब जादनि जे यादि में बाल दिवस मल्हाईंदा आहिनि ॿिया कई घणा ई कई थी गुजया क्षत्रपती शिवाजी महाराज वरोतण सां मु मुघलनि सां विरी करे इन्हनि सां जंगियूं करे उन्हनि खे जीते राॼु माराठा राॼु राम कए कयो ऐं भारत ईअई कई भारत जा राॼु रतन हुआ असांजे जंग जीत खे असांखे बचाए वरितो इन ई करे भारत में हर सालु पंजुवीह डिसम्बर न मल्हाए करे न मां क बाल दीवस मल्हाया वेंदा आहिनि असांखे हिननि ई इन्हनि राॼ बि असांखे ॾिनो भारत आज़ादु करे ॾिनो इन करे ई असां अॼु सुख सां शांतीअ सां त असां साहु खणी सघूं था सुरक्षित थी घुमी सघूं था